میرے پاس جو پیسے ہیں یا کہیں سے کمائے ہیں تو میں اس میں سے بچاتا ہوں پیسے کیونکہ کبھی وقت پہ کام آ جائے کب ضرورت پڑ جائے پیسوں کی اور میں نے ایف ڈی بھی بنا لی ہے اور میوچول فنڈ کا بھی انتظام کر لیا ہے اور اس میں پیسے بھی جمع کرتے ہیں تاکہ بعد میں مستقبل میں کبھی مشکل حالات وقت ضرورت پہ اسے کام لا سکیں اور فضول خرچی مجھے پسند نہیں ہے میں فضول خرچی سے بچتا ہوں اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ فضول خرچی نہ کریں فضول خرچی بیکار ہے وہ تو بس نقصان دہ ہی ہے اور آپ اسے بچا لو گے تو وقت پہ کام آ سکتے ہیں